हम ग्रामिण महिला छी उपलब्ध कोइ भी चीजके उपलब्ध नहि छै काम काजी छियै घर करेलूके घरके काम करय छियै हम हाउस वाइफ छियै दुनू लेल होइ छै मुद्रा योजनाके नहि छै मुद्रा कहाँसँ अयतय ग्रामीणमे रहलासँ की हेतय ग्रामीणमे रहयके लेल कोइ भी चीजके उपलब्ध होनाय जरूरी छै जे चीजके एतऽ दिक्कत भए रहल छै काम काज करय छियै घरके महिलाके लेल दुनू काम करनाय जरूरी भए जाइ छै एक घर सम्हालनाइ एक बाल बच्चा सम्हालनाइ गाँव समाजमे रहनाइ गाँव समाजके मान प्रतिष्ठा मर्यादा सबके जोड़नाइ इएह सब एक महिलाके काम छियै दूनू ओ दुनूके लेल महिलाके सब किछुके उपलब्ध करनाइ जरूरी रहय छै सामान्य रूपसँ मुद्राके जरुरी पड़ि जाइ छै जे मुद्रा हमरा पास नहि छै कोइ भी चीज करयके लेल ई मुद्रा जरूरी छै मुद्रा नहि रहय छै तऽ कतहु किछु नहि होइ छै मुद्रा रहला पर गाँव समाजमे सबके चिन्हय छै मुद्रा नहि छै तऽ ककरो कोइ नहि चिन्हय छै महिलामे कोइ भी चीजके सुरक्षा नहि छै असुरक्षासँ रहय छै ग्रामीण समाजमे एक महिला बिना पतिके समय बिताना काम काज देखते हुए बाल बच्चाके सबकिछु करते हुए अपन समय बिताबय छै अगर कोइ महिलाके पास मुद्रा नहि छै ओ केना की करतय अइ लेली अहाँ सबके सोचना चाही महिलाके पास कोइ रोजगार नहि छै कोइ मुद्रा नहि छै परेशानी जादा छै काम काज कोना करतय कोइ भी काम करयके लेल ओकरा मुद्राके सख्त जरूरी छै मुद्रा नहि छै तऽ किछु नहि छै महिला खुदसँ व्यापार अगर करय लऽ चाहतय ओकरा पूँजी चाही पैसा चाही पैसा नहि छै पूँजी नहि छै किछु नहि छै किछु रहलाके बावजूद भी किछु नहि छै